देखियौ खेलसँ सम्बन्धित हिंसाके मुद्दाकेँ रोकैके लेल एहिठाम कोनो कानूनी रूपसँ पहल नहि कयल गेल छै लेकिन सामाजिक रूपसँ ही एहिके लेल अनेक तरहके पहल कयल गेलै किआकि खेलमे जखन कतहु हिंसा भेलैए तऽ ओहिके मुद्दा धार्मिके रहैत छै ताहिमे कानून अपन विशेष काम कैओ नहि सकैत छै अगर सामाजिक रूप सँ ही हम सद्भाव बना कऽ रहबै तखने ई हिंसा रुकि सकैत छै अगर सामाजिक रूपसँ सद्भाव नहि बनल रहतै तऽ कानून कतबो चाहतै तऽ ई नहि भऽ सकैत छै तैँ हमरसभके इलाकामे ओना तऽ एखन तक कहियो हिंसा नहि भेलैए हमरासभके सामाजिक रूप एहिके ख्याल राखल गेलैए शुरूसँ ही सभके सद्भाव बना कऽ राखय लेल सभके प्रोत्साहित कयल जाइत छै या अपना आपसमे कभी भी धार्मिक या जातीय उन्माद उत्पन्न करयवला कोनो बात नहि होय एहिके खासा ध्यान राखल गेलैए ताहिके परिणामस्वरूप आइ तक कोनो एहन तरहके हिंसा भेबो नहि केलैए तैँ अगर किछु एहन कानून सरकार द्वारा बनलो हेतै तऽ सामाजिक पटलपर ओहिके क्रियान्वयन नहि भऽ पयलैए आओर जन सामान्यके बीच ओ बात पहुँच भी नहि पयलैए किछु जखन कतहु खेल होइत छै तऽ जे स्थानीय प्रतिनिधि छथिन या स्थानीय प्रबुद्ध जन छथिन ओसभ ख्याल रखैत छथिन आओर किआकि अक्सर कोनो खेल होइत छै तऽ ओहिमे सामूहिक रूपसँ ओकरा खेलल जाइत छै तऽ अनेक जातिके लोक अनेक धर्मके लोक ओहिमे खेलैत रहैत छथिन तऽ एहि बातके भी चांस रहैत छै कोनो बातके लेल उन्माद फैल सकैत छै या हिंसा भऽ सकैत छै तैँ हमसभ सामाजिक रूपसँ ही ओकरा निपटारा करैत छियै आओर आबयवला जे जेनरेशन छै या जेसभ खेलयवला खेलाड़ी छथिन हुनकासभके सामाजिक रूपसँ ही प्रोत्साहित करैत छी जे आपसमे कोनो एहि तरहक विवाद या एहि तरहक कोनो उन्माद नहि फैलयके चाही जाहिके वजहसँ हिंसा भऽ सकैत छै बस कानूनी रूपसँ हमरासभके इलाकामे एहन कोनो नहि आइ तक कदम उठायल गेलैए आओर नहि सामाजिक पटलपर ओ बात पहुँचलैए जाहिके लेल कानून भी छै बस कहि सकैत छियै जागरूकता ही फैलायल गेल छै एहिमे सामाजिक रूपसँ जागरुकता हमेशा फैलाओल जा रहल छै जे ईसभ कभी भी आपसमे हिंसा या विवाद एहन नहि होयबाक चाहियै तैँ विशेषतः अगर कानून एहिपर बनलो हेतै तऽ हमरासभके सामाजिक पटलपर एखन तक चरितार्थ नहि भेलैए किआकि एकरासभके सामाजिक रूपसँ ही निपटायल जाइत छै हमरासभके इलाकामे तैँ कानूनके विशेष जानकारी भी लोकके बीचमे एखन तक नहि पहुँचलैए